हेलो प्रणाम पण्डीजी हम गङ्गा घाटके सफाइ कर्मचारी बाजि रहल छी हँ अखन ई नमामी गङ्गे बला जे प्रोग्राम चलैत छै प्रधानमन्त्रीजीके हँ से केहन की छै ताहि संबन्धमे किछु अहाँ अपन जानकारी दिअ ने

जी जी जी जी हँ हँ

जी

जी जी हँ हमर सबके तऽ छैहे ओ काज साफ जे ओकरा सफाइके राखि आ कि नहि दोसरो गोटाके ई कहियै हँ हँ

बहुत गलत बात छै बहुत गलत बात जी जी धन्यवाद बहुत अहाँ समय हमरा देलियै एहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम